اتر پردیش میں بہت سارے پرائیویٹ اور سرکاری اسکول ہیں اور بہت ساری پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیاں ہیں جس میں اتر پردیش کے اپنے سرکاری اسکول آتے ہیں جو کمپوزٹ ودیالیہ کے نام سے ہوتے ہیں جو پرائمری اور جونیئر ہوتے ہیں اور اس میں اتر پردیش میں گورمنٹ یونیورسٹیز بھی آتی ہیں جس میں پہلے نمبر پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آتی ہے باقی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جو پرائیویٹ طریقے سے چلتی ہے جو کہ مراد آباد میں فیمس یونیورسٹی ٹی ایم یونیورسٹی ہے اور اتر پردیش میں بہت سی آن لائن لرننگ کے پلیٹ فارم بھی ہیں جو آن لائن کوچنگ اور لرننگ سکھاتے ہیں جس میں سے اتر پردیش کا خود کا اپنا سرکاری کوچنگ فری گائڈینس کا نام سے چل رہا ہے